میں اپنے کام کی جگہ پر اپنے کام سے مطلب رکھتا ہوں اور تنازعات پر میں اپنا دھیان نہیں دیتا ہوں